جی ہاں اور آئیے کوئی بات نہیں آپ آ جائیے ہمارے کلینک پر ہمارا کلینک کُھلا ہُوا ہے ہم آپ کا اچھے سے چیک اپ کر کے اچھے سے دوائی دے دیں گے صُبح پانچ بجے ہمارا کلینک کُھلتا ہے اور نو بجے بند ہو جاتا ہے آپ کو جیسے سہولت ہو سواری سے آپ آ جائیے کوئی بات نہیں کل ہی آپ آ جائیے جیسی آپ کی مرضی ہو کیا ہُوا ہے آپ کو اچھا کوئی بات نہیں آئیے آپ پھر سے آپ کا ہم چیک کر کے یا دیکھ کے اچھے سے علاج کروا دیں گے اچھا ٹھیک ہے آئیے آپ یہاں آئیے آپ کا چیک اپ کر کے اب کیا کہتے ہیں جو پریشانی ہو گی وہ آپ کو ہم بتا دیں گے کب کب سے آ رہا ہے بُخار آپ کو چانچ واچ کروا لیے ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سے آئیے پھر سے آپ کا جانچ کرواتے ہیں جو پریشانی ہو گی جانچ میں جو بتایا جائے گا اُسی حساب سے پھر آپ کی دوا چلے گی ٹھیک ہے کل پرسو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ آ جائیے اپنا اطمینان سے اپنا علاج یہاں آ کے کرا لیجیے ٹھیک ہے ٹھینک یو